ہیلو سام ل کون بولیے جی بولیے آپ کون لے بولیے کون س سم آپ لی ہے ہم پجیوں کا رکھتے ہیں اٹل کر رکھتے ہیں گوڈا کر رکھتے ہیں آپ کون سی ملے گا بتائیے اس سے بتائیے تو موبائل کا گلی میں اچھا رہتا

تو جیے ک اچھا ف ہے نہیں د لیجیے بڑا اگرل بھی چحی ہے پر آپ کو جیو کا صحیح رہے گا کونے کے ا ملتا ہے نا آپ سامنے آ جائیں بس ہم آپ کو دے دیں گے جی سامنے آ جائیے

جی دو سو کچ تنچ تک ہو جائے گا مجھ سے کا کیں ہوتا ہے کیا اس کے اوپر کا ہی ہو سکتا ہے مجھے ک ایک مہینہ کا لیجیے گا تو دو سو تین سو لگ ہی جائے گا نہیں تین سو رو ہو گ آپ کہیں بھی پوچھا دیں اس میں پ سے نہیں گا آپ آئیے شام میں میں آپ کو کین جیو کا دے دوں گی ایٹر کا ایٹر کا بھی آپ لے گا تو ایٹھر کا بھی دے دیں گے مدر کا بھی اچھا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں توٹل کا چارج چ س پچا ہے کی لیتا ہے میں اور ایئرٹیل کا بھی فری رہتا ہے آپ کو سو سو روپیہ پڑے گا اتنے ڈاٹا دی بھیی ڈٹاڈ دیی

کنے تو نہیں ہوا ایک د ک کای ہو گا تو چار سو لگےا اگر جیو ک نہیں ہو گا تو تین سو لگے گا تو آپ مہنگا آا گیا بھی سفتا والا وہ آپ اس مجھے بتائیں کیونکہ ایڈلے ڈی ایل جی بھی دگے گ آپ کو جو اچھا لگے اسر لگیے جیو لگے بورا لگیے آپ کوئی بھی مل سکتے ہیں نجر میں فائدہ بھی ہے چار سو روپیہ لے گا تو اس کو دیس ج بیی کا بھی دے دے گا جی آپ خود آئیں گے ہم نہیں دے گ کہ کتنا تھوٹ لے دیںے آپ خود ڈائیے گا دے ک کے سام میں جی اور کچھ جی ہمارے پاس کا ریچارج ہو جاتا ہےڈکون کا کوئی بھی فم آپ لیں تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں موبائل میں ریچارج کرنا ہوا تو ہم ریچارج بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے بہت سار لوگ بھی آتے ہیں کوئی جیو کا لے لیا کوئی ائٹیل کا لے لیا کوئی ووڈر کا لے لیا آپ جیو کا لیے تو جیو کو دیں گے ائرٹل کا لے گا تو ائٹل کا دیں گے جیو کا اس کا لیے گ ہم دے دیں گے ا س پچاس روپیہ لگ گ آ اپنی س س روپ لے